گاؤں میں لوگوں کے پاس اکثر کام جو رہتا ہے وہ رہتا ہے وہ کھیتی کرنا رہتا ہے وہ کھیتی کرتے ہیں جب وہ کھیت اناج کی کھیتی کرتے ہیں پھل فروٹس کی کھیتی کرتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو لوگوں تک وہ کھیتی اناج اور فروٹس وغیرہ اُس کو پرووائڈ کرتے ہیں پھر دوسرا گاؤں کے گاؤں والے لوگوں کے پاس جو کام رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کڑھائی بُن کڑھائی کرتے ہیں لوگ بُنائی کرتے ہیں وہ لوگ اور اُس کو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں کڑھائی بُنائی کر کے وہ اُس سے اُن کا گھر چلتا ہے اناج کو اناج کو رکھتے ہیں اور کولڈ اسٹوریج وغیرہ کا دھیان رکھتے ہیں اناج کو توڑتے ہیں اناج جیسے چاول ہے رائس ہے اُس میں بہت زیادہ اُن کو محنت کرنی پڑتی ہے بیج کو بونا ہے سِینچائی کرنا ہیں ہاروسٹنگ وغیرہ وہ ساری چیزیں اِس کے اندر رہتے ہیں کڑھائی ہے بُنائی ہے اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے چارپائی کو بُننا ہیں اور گاؤں میں اکثر ہاں گاؤں میں اکثر چارپائی کو بُنا جاتا ہے اور مزدوری محنت مزدوری کا کام کیا جاتا ہے